हिन ॻाल्हि जो मूंखे गर्व आहे की मां अॼु हिकु सक्सैलफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐं नंढपण खां ई मूंखे कंप्यूटर में ॾाढी रुचि हूंदी हुई कंप्यूटर ॾिसंदे मूंखे ईअं थींदो हुयो की हीअ छा वस्तू आहे इन करे मां नंढपण में खां ई मूंखे हिन सभु में ॾाढी रुचि हूंदी हुई एथ स्टैंडर्ड में आयमि की असांखे सब्जैक्ट सिलैक्ट करण जा आया हुया के कमु त तव्हां योगा चूस कंदव की कंप्यूटर चूस कंदव असांजे इस्कूल में अलाउड न हूंदो हुयो की भाई किथे टीचर न हूंदा हुया कि कंप्यूटर सेखारे सघनि तॾहिं बि मां कंप्यूटर सब्जैक्ट सिलैक्ट करे उन में पंहिंजे पाण ई पढ़ाई कई हुई उन खां पोइ अॻिते अॻिते कॉलेज त मां कॉलेज बी सी ए कई अॼु मां सक्सैसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी वेई आहियां मूंखे घर गर्व आहे हिन ॻाल्हि जो हिकु आई टी कंपनी में पहिला मूंखे नंढी पोस्ट ते जॉब मिली हुई हो ॿ साल कंप्लीट करे अॼु मूंखे प्रमोशन मिलियो आहे अने मां हायर पोस्ट ते आहियां उन कंपनी कंपनी तर्फ़ां मूंखे घरु मिलियो आहे अने मैडिक्लेम इंश्योरेंस मिलियो आहे मूंखे गर्व आहे हिन ॻाल्हि जो की मां सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी वेई आहियां